बार्देस तालुक्यांत पिकपी मुखेल पिकां म्हळ्यार मिरसांग्यो कांदे आम आंबो पणस तांबडी भाजी भिण्णां जे ताचे पसून भिण्णां पसून आमी सोला तयार सोला तयार करतात तयार करता आनी जेवणांत ताचो वापर वापर म्हळ्यार मिरसांग्या पसून आमी हुमण करतात कांदे आमी भाज्येन वापरतात आंब्याचे आमी वेगवेगळे लोणचे करतात वेग सोलां पसून आमी सोलां आमी हुमणांन घालतात जातूं ताका लागून जेवणाची रूच आनीक वाडटा